सुपौलमे सब संस्कृतिकेँ लोग रहै छलै चाहे ओ हिन्दु रहै मुस्लिम रहै कोनो भी समुदायके लोग रहै सिख रहै इसाई रहै सब धर्मके लोग रहै छलै लेकिन सब धर्मके अपन अपन किछु रीति रिवाज होइ छलै जेनाकि अगर हिन्दु धर्ममे अहाँ आबि जाउ तऽ ब्राम्हणके लए लिअ ब्राम्हणकेँ उपनयन होइ छै जेकि सिर्फ ब्राम्हणेमे होइत छै जकरा जनेउ कहल जाइत छै कम सँ कम ओ आठ दिनके होइ छै हमर सबके घरकेँ फंक्शन होइ छलै आओर ब्राम्हणमे जनेउके बहुत जादा ही उत्तम मानल गेलै हँ जनेउमे हमरा सभकेँ गायत्री मन्त्र देल जाइ छै ब्राम्हणमे लड़काके लड़का सिर्फ जनेउ लड़काके सिर्फ होइ छै जनेउ जनेउमे बहुत किछु होइ छै आओर बहुत जादा ही क्रिएटिव संस्कृति छियै सबकेँ जुड़ना चाही एहिसँ सब समाजकेँ देखना चाही समझना चाही जेनाकि हिन्दु धर्ममे भी अलग अलग छै जेनाकि राजपुतमे चलि जाउ राजपूतमे भी गौना होइ छै हर जातिमे अलग अलग चीज होइ छै आओर बहुत जादा क्रिएटिव छै हमसब मिलकेँ रहै छी सब सबकेँ संस्कृति समझै छै जानै छै एतऽ मुस्लिम भी रहै छै मुस्लिम समुदायके लोग भी रहै छै जाहिमे कि निकाह होइत छै शादी जकरा कहल जाइत छै हिन्दी भाषामे अगर निकाहके कहल जाए तऽ शादी होइ छै जे भी बहुत जादा अच्छा से होइ छै आओर ओ सभ ईद भी मनबै छै सब एक दोसरासँ मिलि जुलि कऽ रहै छै अगर सिखमे चलि जाउ सिख समुदायके लोग भी एतऽ रहै छै जैन समुदायके लोग तऽ नहि रहैए लेकिन सिक्ख रहैए सुपौलमे आओर सब भी बहुत जाति बिरादरीकेँ लोग रहै छै